ہندوستان میں سرکردہ سیاسی جماعت بہت ساری ہے اِن میں سے کچھ مشہور ہے اے آئی ایم آئی ایم پارٹی بھارتیہ پارٹی کانگریس پارٹی یہ جو ہے مشہور ہے کچھ اور اِن سب پارٹی کا الگ الگ رول ہے اِن سب کی الگ الگ سوچ ہے اِن سب کا الگ الگ کاریہ کرنے کا انداز ہے یہ لوگ بچوں کا بھوشیہ کے لیے الگ الگ رائے ہے اور نوجوانوں کو نوکری دلانے کی سوچ ہے اور اِن سب مطلب ایسا کام کرنا چاہتے ہے جو دیش کا نام اونچا ہو اور مطلب ہر چیز کی سُوِدھا ہو سب اچھا اچھا کام کریں اپنا کام کو ایمانداری سے کریں اور باقی بچوں کا بھوشیہ آدمیوں کا بھوشیہ سب کا خیال رکھے اور اپنا کام محنت سے کرے ایمانداری سے کرے